ہاں ہمیں پالتو جانور پسند ہے اور ہمارے گھر میں بلی رہتی ہے اور وہ ایک سنت ہے پالنا پالتو جانور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ بھال کرتے ہمیں ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور وہ بہت خوبصورت ہوتے ہے جن کی ہر ہر بات اچھی لگتی ہے اور وہ ہمیں سمجھتے بھی ہے اور ہمیں پالنا اچھا لگتا ہے